कोंकणी कोंकणी ही आमची उलोवपाची भास कोंकणींत खुबश्यो अश्यो कविता काणयो कादंबरी नाटकां बरयल्लीं घेल्यांत तशेंच आमकां सदच्यो गोंयांत कितें घडटा ह्यो गजाली कळपाक पयलीं येतालो तो म्हणजे सुनापरान्त आनी आतां कांय कारणान कारणान तो बंद पडलो आनी आतां भांगरभूंय हो दिसाळो येता आनी आमी सदची आमची भास कोंकणी उलयता आसल्या कारणान आमकां आमच्या भाशेन म्हणजे कोंकणी भाशेन आयिल्लो हो दिसाळो वाचपाकूय खूब मजा येता तशेंच आमच्या भाशेंतल्यो कविता कादंबरी नाटकां पळोवपाकूय खूब मजा येता तें एक आपुलकेंपण हाडटा हांवें कोंकणीय नाटकांनी केलां तशेंच मराठी नाटकांनीय कामां केल्यां पूण जीं पळय आपुलकेपणा आनी लोकांक जें मनांत तांचो चड बरो प्रतिसाद मेळटा तो म्हणजे कोंकणी नाटकांत एक आपलेंच कितें काय चल्लां अशें तांकां येता दिसता आसूं येता आनी खूब लोक एन्जॉयूय करता उमेदीन पळयतात जेन्ना कोंकणीचीं नाटकां चलतात तेन्ना